जयपुर ज़िले में देखें अगर हम शिक्षा और रोज़गार की बात करें तो शिक्षा के लिए यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है शिक्षा के लिए सरकार ने गरीब बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय जो है वो यहाँ पर आरंभ किये हुए हैं चलाये हुये हैं जो गरीब बच्चे हैं जो फीस देने में जो जिनको देने में दिक्कत होती है जो पैसों की जिनकी दिक्कत है वैसे बच्चों के लिए गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए वह दिया हुआ है दूसरी चीज़ यहाँ पर जो चुनौतियाँ जो हैं शिक्षा को लेकर वो थोड़ा सा यह है के अभी जो सरकारी स्कूल जो बनाये गए हैं उसमे उतनी ज़्यादा सुविधाएँ इतनी ज़्यादा अभी है नहीं उतनी ज़्यादा अभी दी नहीं जा रही है तो सुविधा का थोड़ा सा एक वो है के अगर हम निजी विद्यालयों को देखिये और सरकारी विद्यालय को देखें तो सरकारी विद्यालय थोड़ा सा अभी भी पीछे हैं थोड़ा नहीं काफ़ी अधिकतर पीछे हैं तो जो सेवाएं है ओर थोड़ा सा अस्वच्छ जो रहते हैं और जो बच्चों के लिए जैसे आंगनबाड़ी में भी छोटे बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है दूसरा रोजगार अगर आप शिक्षा करते हो अवसर यही है अगर आप एक शिक्षा करते हो तो शिक्षा करने वाले छात्र के लिए आगे बहोत सारे अवसर हैं अच्छी से अच्छी नौकरी करने के लिए आज अगर आप शिक्षित हो तो आप अच्छी से अच्छी नौकरी कर सकते हो अशिक्षित के लिए हमारे यहाँ पर काम करना अपना रोजगार चलना अपना पेट पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक रोजगार करने के लिए आपको शिक्षित होना ज़रूरी है तो ये एक अवसर है जिन बच्चे शिक्षा करते हैं उनके लिए चुनौतियाँ यही है की जो बच्चे शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ी जिनकी असुविधाएँ हैं जो अभी शिक्षा में इतनी ज़्यादा सरकारी अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं अभी दी नहीं रही हैं तो इस कारण काफ़ी थोड़ी चुनौतियों का बच्चों को सामना करना पड़ता है